بہت دلچسپ سوال ہے آپ نے پوچھا ہے میری پسندیدہ کتابوں کی ایک لمبی لسٹ ہے میں سب کو تو اس مختصر وقت میں نہیں بتا سکتا ہوں ہاں ایک کتاب ایسی ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور اس کتاب سے بے پناہ عشق ہے اس کتاب کو میں نے پہلے پہل آج سے پانچ چھ سال پہلے پڑھا تھا جب میرے دوست نے اس کتاب کے بارے میں مجھے بتایا تھا تو میں نے قریب کے ایک مکتبہ سے اس کتاب کو خریدا اس کتاب کا نام ہے پا جا سراغ زندگی یہ بہت عمدہ اور لاجواب کتاب ہے اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو علی میاں ندوی نے ایسا لگتا ہے اپنے جگر کے خون سے لکھا ہے اس میں ان کے کچھ خطبات بھی ہیں جو انہوں نے مختلف مدارس کے طلبا کے سامنے دیا تھا یہ کتاب در اصل ہر طالب علم کو مطالعہ کرنا چاہیے اس سے اس کے اندر علم کا شوق پیدا ہوگا مدرسے کی زندگی میں اور اس کے بعد کالج اور یونیورسٹی کی تعلیمی زندگی میں یہ کتاب مشعل راہ ثابت ہوتی ہے مجھے اس کتاب سے بہت فائدہ حاصل ہوا